जी नमस्कार बताइए बारह की तैयारी कर रही है अच्छा हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है देखिए सर्दी का मौसम है उनको जो है हिफाजत से रखिए और कुछ दवा ओवा ले लीजिए हाँ दवा मंगाइए किसी डाक्टर को दिखाकर के और दवा ले लीजिए इसे नहीं नहीं पढ़ने में लड़की आपकी बहुत अच्छी हैं जो है और अच्छा जो है क्लास भी लेती हैं और हमारे टीचर भी जो पढ़ाते हैं वो भी लोग भी तारीफ करते हैं आपकी लड़की की कि भइया बहुत अच्छी ये लड़की है पढ़ने में और जो भी प्रश्न दिया जाता है उसको जो है तुरंत जो है साल्व करके और उसका उत्तर दे देती है आपकी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी शांत हाँ ऐसा है कि परीक्षा सामने है थोड़ा सा उनको घर पर ज़्यादा बोलिए कि मेहनत करें पढ़ने में

बहुत अच्छी बहुत अच्छी हैं पढ़ने में पढ़ने में तेज हैं आपकी लड़की हाँ अच्छा कक्षा आठ में अच्छा अच्छा हाँ वही तो हम भी देखे कि बच्चे आपके आए नहीं जो है तब अब आपसे ये मालूम पड़ा कि आपके बच्चे थोड़ा सा लूज मौसम से दिक्कत है उन लोगों को तो उनको दवा कराइए हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है और उनको ट्यूसन ऊसन लगवा दीजिए हाँ हाँ यही है अच्छा ठीक है हम कोई अच्छा कोचिंग सेंटर देखते हैं तब हम आपको फिर से कॉल करेंगे हाँ अब बात करके तब बताएंगे हाँ

और और कोई दिक्कत है हमारे इस्कूल से तो आप बताएँ कि कोई दिक्कत है आपके बच्चों को अच्छा ठीक है नमस्ते